ते जेह्ड़ा में इंसट्रूमैंट बजान्ना होन्ना ओह् ऐ गिटार ते हारमोनियम दो इंसट्रूमैंट इ'यै मेरे फेवरेट इंसट्रूमैंट एह्दे बिच में स्किल डैवलप करना होन्ना एह्दे बिच इ'यै मेरा पैशन ऐ ते में गिटार दे बारै सनान्ना इस्सी चार साल लग्गे मीं सिक्खने गी ठीक ऐ गिटार कन्नै में गाना गाना एह्दे कन्नै प्रैक्टिस पूरी में सवैरै शाम करदा हा ते कन्नै हारमोनियम केह् करना होन्ना में अपने वाइस गले दे यूज करना होन्ना इस इंसट्रूमैंट लेई सवेरै तां लेइयै शामी तक सवेरै बी करना होन्ना ते शामी बी सारा रेआज करना ते एह् मेरे इंसट्रूमैंट बिच बी मेरे ने वॉइस बिच बी मजा आई जंदा ऐ ते मतलब आवाज दी प्रैक्टिस होई जंदी ऐ ते गिटार केह् करना के जित्थै बी में करन चली जा प्रफारमैंस करना में केह् करना होन्ना अपने कन्नै गिटार लेई जन्नां उद्धर इंसट्रूमैंट अगर होर कोई नेईं ऐ ते में अपना गिटार लेई जन्नां कन्नै ओह्दे कन्नै गै प्रफारमैंस करी लैनी गिटार इक बड़ी गै अच्छा चीज ऐ ओह्दे कन्नै एह् सिंपल बी ऐ टफ्फ बी बहुत ऐ उस्सी केह् करना कि मैह्नत चाहिदी ओह्दे कन्नै ठीक ऐ ओह्दे कन्नै मैह्नत चाहिदी तुस किन्ना टैम तुस दिंदे ओ गिटार दी किन्ना टैम तुस दिंदे ओ अपने स्किल लेई स्किल गी डैवलैप करने ई अगर तुं'दे बिच टैलैंट ऐ न उस्सी अपना पैशन बनाओ अग्गे बधो ओह्दे बिच ठीक ऐ में इ'यै इ'यै इंसट्रूमैंट जेह्ड़ा में बजान्ना होन्नां म्यूजिक इंसट्रूमैंट जेह्ड़ा में प्लेऽ करना होन्ना ओह् मेरा गिटार ऐ मीं मेरा गिटार ऐ ते गिटार बिच जिन्ने बी में जम्मू यूनिवर्सिटी मेरा कम्पीटिशन होआ में गिटार कन्नै परफारमैंस कीता उत्थै लोक खुश होई गे कि गिटार इ'यां इक प्लेऽ कीता जेह्ड़ा इक नैशनल लैवल प्लेऽ कीता कि'यां कीता में मीं औंदा ऐ गिटार में प्रैक्टिस मेरा पैशन ऐ ठीक ऐ ते इ'यै आक्खां में अपने स्किल बिच में डवलप कीता गिटार गी गिटार मीं बहुत अच्छा लगदा ऐ इ'यै गिटार बिच में सोचा दा में अग्गै बढ़ा एह्दे च गै अपना नांऽ कमांऽ अपने स्किल बिच म्यूजिक इंस्ट्रूमैंट हर इक म्यूजिक इंस्ट्रूमैंट होर बी सिक्खां बट्ट एह् इक इंस्ट्रूमैंट बिच में अग्गै बधां एह्दे बिच बहुत गै अच्छे अच्छे साढ़े सिंगर एह्दे बिच साढ़े अजीज सिंह होई गेआ ठीक ऐ होर बी बड़े बड़े सिंगर ऐ जेह्ड़े गिटार कन्नै गाना अच्छा लगदा मीं बी अच्छा लगदा ऐ में बी चाह्न्नां होन्ना कि में बी इक गिटारिस्ट प्लेयर बना गिटार सिंगर बना बड़ा गै मीं अच्छा लगदा ऐ गिटार बजाना गिटार इज बैस्ट